स्टैम्प सिक्के और चट्टानों को एकत्रित करने से मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है जैसे कि मुझे सिक्के स्टैम्प चट्टानें और चट्टानों के टुकड़े जो की एक दुर्लभ होते हैं हर जगह नहीं मिलते ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है इससे मुझे बहुत अच्छा भी महसूस होता है क्योंकि इसके दोनो फ़ायदे है एक कि हमें इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाती है कि यह किस प्रकार की संस्कृति में रहे हैं किस प्रकार की संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए है दूसरा इनका स्वास्थ्य पर दूसरा प्रभाव यह भी पड़ता है कि स्टेम्प और सिक्के और जैसे कि चट्टानें अलग अलग पत्थर और धातु से बनी होती है चूँकि हमें हमेशा हमारे शरीर पर कोई न कोई एक धातु धारण करते रहना चाहिए तो इसका स्वास्थ्य पर अच्छा ही प्रभाव पड़ता है और साथ ही इससे मेरी ऐतिहासिक जानकारी और उस समय की संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी पर भी एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है क्युकी अन्य कि तुलना में मेरी जानकारी इन सबकी वजह से इतिहास के बारे अच्छे और सुदृढ़ होती है